मेरे घर में बैठने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है तो मेरे परिवार और मैं बैठकर सोचे कि हमें सोफा ले आते हैं जो बैठने के लिए अच्छा होगा तो हमने खरीद मतलब देखना शुरू करी कि कौन सा सोफा लाये तो हमारा घर से बहुत दूर में एक सोफा जो सोफे चार वगैरह वो बेचते हैं हम वहाँ पर गए तो एक सोफा हमें अच्छा लगा मतलब उसका रंग उससे उसको उसके ऊपर बैठ के हमें अच्छा लगा देन उससे हमें उनकी जो खरीदारी करने वाले जो मालिक थे उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने उसका रेट जो उसका दाम बहुत ज़्यादा बताया तो मेरे परिवार लोग थोड़ा सा नाराज हो गए कि इतना ज़्यादा कैसे ये हो सकता है तो फिर मैंने वो हमने परिवार में वो सोफा लेकर आए ज़्यादा होने के बाद भी हम लेकर आए लेकिन जब मतलब दो तीन दिन हम उसके व्यवहार करने के बाद वो सोफा इतना खराब लगता है मतलब उसमें जो कपड़ा है वो बाहर निकल आता है उसमें जो नीचे दिए गए जो स्टैंड है ओ भी बहुत खराब हो गया है वो रंग मतलब अगर खाली कुछ भी होता है उसका रंग चले जाता है मतलब वो बहुत प्रॉब्लेम मतलब वो बहुत असुविधा होता है वो जो सोफा हम लेकर आए तो मुझे लगता है ये सोफा अच्छा नहीं है